हम कुएँ से पानी निकालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं अगर और जल्दी पानी निकालना हो कुएँ से तो उसमें सबमर्सिबल लगवा सकते हैं टुल्लू लगवा सकते हैं जिससे पानी हमको जल्दी से मिल सके ऐसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी रस्सी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा मशीन द्वारा पानी आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा जिससे आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी हम इसमें बोरिन्ग लगाने के बाद कुएँ में सबमर्सिबल लगाने के बाद हम अपनी खेती की सिँचाई भी कर सकते हैं इससे खेती तक पानी पहुँचाया जा सकता है जिससे हमारी फ़सल अच्छी उगेगी कुएँ के जरिये कुएँ में डालकर सबमर्सिबल उसमें पानी निकालेंगे तो खेती होगी उसमें